ہلو وعلیکم جی میں خالد بول رہا ہوں میں پورنیہ سے بول رہا ہوں میں نے کال کیا ہے مجھے کچھ پھول چاہیے تھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہول سیل میں آپ مطلب پھول رکھتے ہیں بیچتے ہیں تازہ اور اچھا ایک صاحب مطلب جی ایک صاحب ہیں آفتاب صاحب انہوں نے آپ کا نمبر دیا وہ بتا رہے تھے کہ آپ بہت ہی اچھی ڈیل دیتے ہیں اور تازہ پھول وغیرہ رکھتے ہیں اور تھوک میں دیتے ہیں اور مطلب پرائز بھی اچھا رہتا ہے آپ کا تو میں نے سوچا کہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے مجھے پھول چاہیے دس کلو گیندا دس کلو چنبیلی دس کلو گلاب دس کلو سورج مکھی یہ مطلب سمجھیے کہ چالیس کلو کے آس پاس مجھے پھول چاہیے آپ یہ بتائیں کہ ان سب کا ریٹ کیا ہوگا اچھا آپ کے پاس مطلب آرٹیفیشیل پھول بھی وغیرہ بھی ہیں کیا اچھا اچھا سب مل جائے گا تو آپ کے جو پھول ہیں تو وہ کیا تازہ رہتے ہیں یا نہیں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جہاں ویسے میں نے ویسے میں نے سنا ہے کہ آپ کا پھول جو ہے وہ تازہ ہی رہتا ہے ہر روز آپ منگاتے ہیں ٹرک آتی ہے آپ کی خیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ تینوں پھول کا تینوں چاروں پھول کا سب کا الگ الگ ریٹ بتائیں گلاب کا بتائیں چنبیلی کا بتائیں گیندا کا بتائیں سورج مکھی کا بتائیں جی جی اچھا اچھا جی اچھا اچھا اچھا اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے بلال بھائی آپ کی ڈیل مجھے سمجھ میں آئی اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیمنٹ کیسے کرنا ہے آن لائن کروں یا کیش میں میں آج ہی خریدنا چاہ رہا ہوں جی جی یہ بھی ہو جائے گا تو میں آپ کو پیمنٹ جو ہے کیش کر دوں گا یا آن لائن کر دوں گا تو ہو جائے گا نا آن لائن سے خیر ایک کام کرتے ہیں ہم کہ ہم ایسا کرتے ہیں نا وہاں آپ کی دکان پر پہنچ کر ہی بات کرتے ہیں مل کے آپ سے ٹھیک میں آج شام تک ان شاء اللہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہیں ہینڈ ٹو ہینڈ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور وہیں پھر طے کر لیں گے ساری چیزیں جی جی جی ٹھیک ہے پھر ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے خدا حافظ اسلام علیکم